हैलो जय झूलेलाल भेण हा हा जी हा हा हा सभु हा सभु मिलंदव इते आलू पंजाहु रुपे में ॿ किलो टमाटा वीह रुपे किलो गाजर आहिनि चालीह रुपे किलो आहिनि गोभी वीह रुपे किलो

न इन में काई तव्हांखे शिकायत न मिलंदी ऑर्गनिक भाॼियूं आहिनि कोई दिक़त न थींदव तव्हांखे लेकिन हा हा रेट थोरो वधीक वठंदव त थोरो मां गुंजाइश करे सघां थी बाक़ी त रेट मुंहिंजो उहो ई रहंदो आहे फिक्स दाम हिकु दाम आहे हिते मुंहिजो जी जी जी हा त हा त हा एतिरो त सहयोग करे सघूं था सिंधी भेनर आहियूं पाण पाण में हिक ॿिए जो इहो त कमु आहे मां घर न मोकिले छॾिंदमि तव्हां कंहिं पंहिंजे कंहिं माण्हू खे मोकिले करे मुंहिंजी दुकान सां तव्हां आणाए था सघो ॿियो गाजर टमाटर त ॿुधायामांव आलू बीन्स बीन्स मेहा बसर बसर पटाटा ई सभु ई भाॼियूं आहिनि वाङण आहिनि भिंडियूं आहिनि वाङण भिंडियूं सिङिरियूं अॼुकल्ह अॼुकल्ह सिङिरियूं हा सिङिरियूं बि आहिनि बिह बि आहिनि जेके सिंधी पंहिंजी भॼियूं जेके खाइण में हिकिड़ो अलॻि ई स्वाद लॻंदो आहे जी जी जी जी जी हा सभु सभु आहिनि तव्हां बसि अची करे पंहिंजो दर्शन ॾियो

जी जी जी जी जी जी हा ज़रूर ज़रूर हा जय झूलेलाल